आं संनाय बयनिख्रुइबो गोरासिन रेसिपिआनो जाबाय नारजिजों अमा बेदरजों आं जेब्ला नारजिजों अमा बेदरजों संदोंमोन आं संनो रोङाखैमोन आरोना बेयो जेनेबा नारजिखौ आं रुनो रोङाखैमोन माने नारजिखौ आं गोथांखौसो सङो नंदोंमोन होनबानासो मिन्थिबाय आं बे समनिफ्राय नारजिखौ गोरानखौसो सङो बेखौ दैयाव रुग्रोयो बिमाया खिन्थाबाय आरो दैआव रुग्रोयो उनाव बेखौ मा होनो अराव रुयो आरोना दैजों रुखांनानै बेखौ साग्लियो साग्लिखांनानैसो बेखौ आराम अमाजों संनो ना माजों संनो बांसिन अमाजों सङो जोङो आंथ' अमाजों संबाय मोनजाबाय माने बे नारजि संनायनिफ्राय आमुलनिबायदि नारजिखौ गोथांखौ सङा नारजिखौ गोरानखौसो सङो आरोना बिदिनो आरो नारजिखौ रुग्रोयो माने बेखौ रुयो होनानैबो आं मिन्थियामोन नारजिखौ रुयो होननानै आं बे दिननिफ्रायसो मिन्थिदों आरो आं नारजिखौ सङोबा नारजिखौ रुयो होननानै नारजिखौ जोंनि गोबां मानसियानो जायो नाथाय आं नारजिखौ गोथाव बानायो नारजिखौ आं संना नायदोंमोन आरोना आं रोङाखैमोन मानो होनोबा आं संफेराखैमोन नारजिखौ आं नुफेराखैबोमोन फार्स्ट टाइम आं संनो नागिरदोंमोन संनायनि उनाव मिन्थिबाय आङो नायबाय मालाय संनायखौ नायग्रोबाय रुग्रोयोसो आरोना रुग्रोबाय संबाय ओमफ्राय अमाखौबो एवबाय अमाखौ गोरानखौसो होयोनो गोरानखौ माने गोथांखौबो होयो खोमा माने गोरानखौ संदोंमोन गोरानखौ होनायखौ आं नुबाय गोरान संनाय अमा गोरान होदोंमोन अमा गोरानखौ होनबा आं बेनिफ्रायनो बुजिबायदि नारजि ओंख्रिखौ रुग्रोनानै साग्लिनानै अमा बेदर ना साग्लिनानै आरो संबावो बेनिफ्राय अमा बेदरखौ होसनो होसन्नानै आराम खोबनानै होबासो मोनो होननानै आं मिन्थिबाय आरोना बे नारजिजों अमाजोंखौथ' जोंनि बर'फोरा बयबो जाखायोआनो नारजिया गोखाबो आरोना बे गोखाखौ आं बांद्राय गोथावबो मोना खिन्तु आं नारजिखौ संदोंमोन रोङाखैमोन रोङाखै माने आं मिन्थिफेराखैमोन आरो बेखौ बेबायदि सङो होननानै आं नुफेराखैमोन आरो आं नारजिखौ नारजि ओंख्रि संनायाव गोबां खस्ट' मोनदों मानोना गेसआव संजाया बेयो माने गेसआव सङोबा बुरजा माने गेसा बुरजा थाङो आरोना बेखौ रुग्रोनांगौ आरो रुगारनानै साग्लिनांगौ साग्लिनानै खारदै होनांगौ खारदै होयो होन्नानैबो आं मिन्थियामोन नारजि ओंख्रिआव खारदै होयो होननानै नारजि ओंख्रिआव खारदैबो होगुलायनांगौ आरोना खारदै होबासो गेब्लेयोनो गेब्लेनानै खारदै होनानैसो साग्लियो साग्लिखांनानै बेखौ आराम सारायाव होयो होनबालाय आंथ' माने नारजि ओंख्रि आं संनायाथ' थावखायाखै मानो होनबा आं रोंखायाखैनो आरो रुग्रोआखैबोमोन माने आं रुयो होननानैबो मिन्थियाखैमोन बे दिननिफ्रायसो बुजिबाय आं नारजि ओंख्रि सङोबा नारजिखौ रुगारग्रोयोसो होननानै बिदिनो बेखौ दैयावबो सोमनानै दोनग्रोयोनो आं दैयावबो सोमनानै दोनग्रोयो होननानै मिन्थियाखैमोन मानोना फार्स्ट टाइम संदोंमोननालाय ओमफ्राय आं फार्स्ट टाइमाव जेबो मिन्थियामोन बेनि थाखायनो आं नारजिखौ रुग्रोयो ना मायो आं जेबो मिन्थियामोन ना नारजि ओंख्रि सङोबा नारजिखौ रुग्रोयोसो जाहैदों रुग्रोनानैसो बेखौ आराम सोमग्रोयो सोमग्रोनानैसो रुग्रोयोनो सोमग्रोबाय रुबाय रुनानै आरो साबावबायनो सानानै आरो संबावबायनो आरो नारजिखौ रुनानै सोमनायाव सिग्लियोबोनो सिग्लिनानैसो बेखौ रुबाय रुनानै साग्लिबाय खारदै होबाय साग्लिबाय ओमफ्राय बिदि होननानै आं मिथिबाय आरो नङाबा आं नारजि ओंख्रिखौ बेबायदि रुयो सायो होननानै जेबो मिन्थिफेरामोन माने